मेरे घर वैसे तो न्यूज़पेपर भी आता है और टी वी में तो पूरे टाइम समाचार वाला ही चैनल लगा रहता है क्योंकि मेरे घर के कुछ लोग पूरा टाइम बिलकुल समाचार ही देखते हैं तो सुबह सुबह जो न्यूजपेपर आता है उसमें मैं एकबार सुबह न्यूजपेपर जरूर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे न्यूजपेपर पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है न्यूजपेपर में सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं चाहे वो कोई बिज़नेस को लेके हो या बिज़नेस के बारे में हो खेलकूद के बारे में कुछ जानकारी हो तो मिल जाती है उसके अलावा मनोरंजन के लिए भी काफ़ी सारी कहानियों चुटकुले वगैरह मिल जाते हैं तो मुझे पेपर में सबसे ज़्यादा तो वो कहानियों चुटकुले पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इसके अलावा पेपर में देश और दुनिया की कुछ खबरें मिल जाती है उसके अलावा सबसे जरूरी चीज़ में पेपर में ये देखती हूँ कि अभी फिलहाल में कौन सी वैकेंसी निकली है हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैं पेपर स्पेशली इसीलिए पढ़ती हूँ कि मुझे वैकेंसी का पता चल जाए और जो दुनिया में हो रहा है या राजनीति में हो रहा है या कोई सरकार कोई नई राजनीति ला रही है कोई नई योजना ला रही है तो खासकर मैं वो चीज़ें पढ़ना पसंद करती हूँ पेपर में इसके बाद मैं टी वी में भी सीरियल मतलब चैनल देखती हूँ समाचार वाला न्यूज़ वाला तो मैं सभी प्रकार के चेनल देखती हूँ उसमें आज तक सबसे ज़्यादा देखती हूँ और ए बी पी न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि इसपे ना बिलकुल सटीक चीज़ें बताते हैं ज़्यादा ब्रेक भी नहीं आते हैं और देश और दुनिया के सभी खबरें हमको मिल जाती है पेपर में तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं पर जो न्यूज़ वाला चैनल है उसपे हम आसानी से देख सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो देख सकते हैं उससे सीख सकते हैं कि हम आपको भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कोई खेल मनोरंजन से कुछ कार्यक्रम बताते हैं कुछ खिलाड़ी के बारे में बताते हैं मनोरंजन से रिलेटेड बॉलीवुड की ख़बरें बताते हैं फिल्मों वगैरह के बारे में बताते हैं तो वो मुझे देखना बहुत पसंद है उसके अलावा कई प्रकार के अपराध बताते हैं विरोधी लोगों के बारे में बताते हैं देश में क्या घटनाएँ घट रही हैं चाहे वो किसी भी प्रकार की घटना हो चाहे वो ट्रक बस का एक्सीडेंट हो चाहे वो लोगों की लड़ाई हो चाहे कोई गाँव का मुद्दा हो सभी प्रकार कैसे जो घटनाएँ घटती हैं मैं वो अपने मैं वो न्यूज़ में देखती हूँ फिर सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया कुछ आया है या कोई योजना आई है या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना लाई है तो मैं सबसे ज़्यादा समाचार में वो देखती हूँ मतलब उनका एक टाइम रहता है कि वो किसी किसी टाइम पर देश सुर दुनिया की खबर दिखाते हैं किसी टाइम पे मनोरंजन की खबर दिखाते हैं किसी टाइम शिक्षा की खबर दिखाते तो मैं ज़्यादातर वो शिक्षा की खबरें देखती हूँ कि भाई हमारे लिए या हमारे फ़्यूचर के लिए कोई ऐसा नया काम कर रही है क्या सरकार या कोई नई वैकेंसी ला रही है क्या न्यूज़ में सबसे ज़्यादा तो वो शिक्षा के क्षेत्र या विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कुछ उन्नति या फिर जो भी कुछ सुझाव ऐसे बताते हैं वो देखना पसंद करती है उसके अलावा तो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा राजनीति चलती रहती है कभी कांग्रेस की चलेगी कभी बी जे पी की चलेगी तो ये लड़ाई तो कंटिन्यू चलती है और लोग देखते भी है क्योंकि कोई काम ही नहीं है लोगों के पास देखने के अलावा न्यूज़ वाले सबसे ज़्यादा तो वो राजनीति ही दिखाते हैं तो वो भी देखना थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ ताकि देश और दुनिया में होने वाली खबरों के बारे में मुझे पता चल जाए